हेलो आप स्विगी से बोल रहे हैं हमने कुछ देर पहले यह पनीर पीज़ा ऑडर किया था तो उसमें बताना भूल गए थे कि थोड़ा स्पाइसी रखना है और थोड़ा मोज़रेला चीज़ ज़्यादा रखना है और यह एस्ट्रा चार्ज वगैरह बता दीजिए कितने और एस्ट्रा लगेगा कितनी देर में आप पहुँचा देंगे अच्छा बीस मिनट में अच्छा ठीक है एड्रेस समझ में आ गया आपको

ठीक ठीक ओके थैंक यू